महाराष्ट्र में कई तरीके जूं प्राइवेट अस्पतालियूं आहिनि ऐं सरकारी अस्पतालियूं बि आहिनि प्राइवेट अस्पतालिनि में हर हिकु मशीनरी अवैलेबल थी चुकी आहे जेके किथे किथे सरकारी में घटि आहिनि पर सरकारी में जेके दवाऊं मिलनि थियूं उहे हिकदमि सरकार जी तरफ़ां ईंदियूं आहिनि ऐं ओरिजनल मैडिसन ईंदियूं आहिनि भली उन्हनि जी पैकिंग थियलु कोन्ह हूंदी आहे पर उन दवाउनि जो असरु ॾाढो सुठो थींदो आहे ऐं घटि अघु में मिलंदी आहे उहोई दवाऊं जे प्राइवेट हॉस्पिटलुनि मां वठंदासीं त जाम माहंगियूं पवंदियूं आहिनि ऐं प्राइवेट में केस पेपर बि ॾाढा महांगा हूंदा आहिनि डॉक्टरनि जूं फीयूं बि ॾाढियूं वॾियूं हूंदियूं आहिनि सरकारी अस्पतालुनि में फ़ी घटि लॻंदी आहे ऐं दवा बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे